सावगारि बा महर बोनायाव सासे महर बोगिरिया माखासे माखासे ओ आखुथाइ एबा मेसेज होनो हानाय पाब्लिकनो जोङो बे सावगारिनि गेजेरजों मा मेसेज मा मोजां गियान होनो हायो जों बेखौ जेब्लायबो नोजोर बोनांगोन जोंनि सावगारि आखिनाया समाजाव थारैनो मोजां फारसेथिं बोरैहाय गुस्लाय होनो हायो बबेथिं मोजाङाव लाबोनो हायो बेखौ जों नोजोर बोनानैसो ओ महरखौ बोनांगौ बा सावगारिखौ आखिनांगोन थारैनो सावगारि बोनायाव माखासे नेम खान्थि एबा माखासे नेमफोर दङ बेखौ सासे महरबोगिरिया मोजाङैनो एप्लाइ खालामनांगोन दानि थासारियाव जों समाजखौ बोरैहाय सावगारि एबा महर बोनायजों जों बोरैहाय मोजां फारसे लाबोनो हायो जों बेखौ जेब्लायबो नोजोर बोनांगौ आं सावगारि आखिखांनायनि उनाव अनलाइन आजिखालि फ्राय अनलाइनानो बांसिन सोलियो दा बे हिसाबै आं नेटाव सावगारिफोरखौ आखि खांनायनि उनाव नायो आरो आंनि सावगारि आखिनायजों गुबुननिजों आं माखासे डिफारेन्ट्स बा बिनि मोनसे फारथइग' बे बुसथुखौ आं मोननो नाजायो